کچن میں کھانا بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم گیس ہے ایک دن اچانک میرا گیس ختم ہوگیا اور ہمارے گھر گیسٹ گیسٹ آئے تو اب سوچیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کیا کریں کیا کریں اور ہمارا کوئی آدمی بھی نہیں تھا کیسے کرتے پھر ہم لوگ انتظار میں یوں ہی بیٹھے رہے پھر بہت دنوں کے بعد میرے ہسبینڈ آئے تو ان کو باہر بھیجے پھر ہوٹل سے کھانا منگائے پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر کھانا کھائے بہت لیٹ ہوگیے تھے بچّے بھوک سے رو رہے تھے مطلب یہ پتہ چلا ہے کہ جو اگر گیس اگر ختم ہو جائے یا خراب ہو جائے تو کتنی دِقّت ہوتی ہے مکسر اگر نا بھی ہے تو ہم کسی طرح بیلن سے مصالحہ پیس کر کے پکا لیتے ہیں لیکن گیس اور پانی کے بنا کھانا نہیں بن سکتا ہے اس لیے زیادہ ضروری ہمیں یہی لگا